नमस्ते अरे भाई चाँदी तो सात सौ छिहत्तर रुपया है और आठ सौ तीस रुपया भी है अब अरे कौन सा डिजाइन भइया सब हमारे पास तो पचास डिजाइन है यहाँ पे देख लीजिए बड़ा वाला लेंगे कि या घुँघरू वाला लेंगी कि दुल्हन पायल लेंगी कौन सी लेंगी कैसा डिजाइन पायजे़ब लेना है ठीक है पायजे़ब ले लीजिए हमको क्या करना है आपको तो लेना है हमको देना हम तो बैठे हैं बेचने के लिए जब तो मना रहे हैं अरे कोई भगवान हमको ग्राहक दीजिए अभी जो आप समझ लीजिए कि भई अरे इसका हो जाएगा कि आठ पंचे चालीस पाँच हजार रुपए के करीब हो जाएगा करीब करीब पाँच हजार हो जाएंगे हैं नथुनी अरे नथुनी है तो नथुनी ले लीजिए कितना ग्राम का लेंगी एक ग्राम कि दो ग्राम का लेंगी हाँ देख लीजिए ये है एक ग्राम का है ये दो ग्राम का है ये डिजाइन देख लीजिए ये नया डिजाइन आया है नथिया देखावैं अच्छा नथिया ले लीजिए ये देखो ये भई ये आपको पन्द्रह हजार का पड़ेगा ये जो डिजाइन ये डिजाइन लेंगे हलो ये डिजाइन लीजिए इसका पाँच सौ रुपया बढ़ जाएगा हाँ ये ले लीजिए आप अरे ठीक है ठीक दिखाता हूँ ठहरो ठहरो दिखाता हूँ हाँ देखिए ये डिजाइन देखिए भारी में लेना है ये वो जो मैं ये नथिया ऐसा है ना कि जो जो यहाँ से लेकर कान तक रहेगा ठीक है सिंगल नहीं चाहिए ना कि सिंगल चाहिए अच्छा वो वाला अच्छा रुकिए दिखाता हूँ मैं फिर एक मिनट रुकेंगे क्या निकालना पड़ेगा रुको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको फिर अरे जाना है ठीक है यार दिखा रहे हैं ना हाँजी देखो ये वाला ये आपको अट्ठाईस हजार अट्ठाईस हजार पचास रुपए का पड़ेगा अट्ठाईस हजार पचास रुपए का है बहुत सुंदर है ले लीजिए इसमें सोना इसमें समझ लीजिए कि चार भर है चार साढ़े से ऊपर मानें कि साढ़े चार भर की हाँ फिर बहुत से बनने कीमत लगता है ना अरे आप देखिए ले लो सौदा आप लेने के बाद में आपको किफायत कर लेंगे ठीक है देंगे और क्या आपने हमारे पास नए नए कस्टमर जब आते हैं तो भाई नहीं चाहिए दोबारा देंगे या नहीं देंगे एक बार एक बार तो देंगे ही ना पैसा दोबारा तो अभी हमको कम कमाया है अगली बार ज़्यादा कमा लेंगे